हाँ नमस्ते सर हाँ सर मेरे यहाँ जैसे दूध का दुकान है हर चीज शुद्ध मिलती है बताइए आपको क्या चाहिए

जी दूध तो है भैंस का लेंगे या गाय का चाहिए सिर्फ भैंस का लेंगे तो भैंस का साठ रुपये के जी है गाय का चालीस रुपये के डख़ जी है क्या आपके यहाँ शादी ओदी है क्या फिर फिर कितना चाहिए पनीर हमारे यहाँ शुद्ध पनीर मिलता है घी भी मिल जाएगा सर मक्खन भी मिल जाएगा जी सर साठ रुपये के जी बताया ना आपको चालीस रुपये के जी पनीर वही तीन सौ बीस रुपये के जी सर तीन सौ बीस रुपये के जी हाँ सर बीस परसेंट डिस्काउंट कर देंगे पनीर पर तो इस पाँच रुपये छोड़ सकते हैं सर आपको जी ज्यादा क्वान्टी में लेंगे तो जैसे तीन कुंटल चार कुंटल बीस से पच्चीस लीटर ज्यादा क्वालटी थोड़ी ना हुआ सर बीस पच्चीस लीटर में नहीं छूट मिलेगा जैसे तीन कुंटल चार कुंटल लेते हैं तब एक किलो के पीछे पाँच रुपये आपको छोड़ देंगे

ठीक है सर बताइएगा जब चाहिए आप वहाँ आके हमारे यहाँ दुकान से ले जाइए अरे सर आप आप अपने आँखों से देख लीजिए आके शुद्ध नहीं रहेगा पूरी गारंटी है सर अरे सर पनीर फाड़ेंगे तो पनीर कम आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि दूध में पानी है

दूध को जलाएँगे उसका खोआ निकालेंगे कितना खोआ आ रहा है एक के जी में इसको देखेंगे उसकी क्वालटी चेक करेंगे सर कि अगर भैंसी का है तो ढाई सौ माल या दो सौ माल दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है जैसे एक के जी में दो सौ से प्लस हमेशा लाएगा जी आप आइए पहले कुछ इसका बयाना देना पड़ेगा आपको बयाना देंगे सर तभी हम जानेंगे कि आप हमारे यहाँ आएँगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आप हमारे यहाँ लेंगे कि नहीं लाएँगे

हाँ कश्टमर को हम जैसे तब पता चलेगा कस्टमर हमारे यहाँ आएगा सर ठीक भाई नमस्ते